जी मैम हाँ मैम हाँ मैम उन्होंने ही बोला है जी मैम हाँ हाँ मैम बताइये कब आना है मैं देख जाता हूँ आके एक बार हाँ ठीक है तो मैं देख लेता हूँ हाँ इसमें ये खर्चा तो ऐसे है जैसे इसमें कितनी फुट की सीढ़ियां अपनी बनेगी बारह अपनी बनेगी ये पंद्रह फिट ऊँची सीढ़ी बनेगी तो सामान आप इसमें लगा लो पंद्रह फिट की सीढ़ी है ना तो इसमें आपकी पच्चीस फिट तो बजरी आएगी और अट्ठारह फिट रोडी आयेगी और तीस कट्टे सीमेंट के आएंगे जी आप तो एक बार राकेश जी से बोल दो चाहे वो भी करवा देंगे जैसा आपका मतलब ये सामान वामान वो मंगवा देंगे और अगर आपका कोई जानकार है तो आप उस्से ही मंगवा सकती हैं ये सामान जी देखो रोडी चल रही है अभी पाँच सौ रूपए फोट और बजरी चल रही है साढ़े सात सौ रूपए फुट और सीमेंट का कट्टा का आएगा आपके तीन सौ अस्सी रुपए का

हिसाब लगाता हूँ एक सेकेंड रुको हाँ

मैम दस तारिख तक तो नहीं हो पाएगा कल काम थोड़ा बढ़ाया है इसमें अपने बल्ली वल्ली लगेंगी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा पहले हाँ पर आप तीन दिन तो मान ही लो इसमें क्योंकि इससे पहले चढ़ने का वो बनेगा ढाँचा बनाएँगे अपन उसके ऊपर फिर अपन सरिये लगा के फिर रोड वोड डलेगी मतलब आप तीन दिन आपको काम होने में लग जाएगा क्योंकि फिर एक दिन ढाँचा बनने में लग जाएगा एक दिन सीढ़ी बनने में फिर उसका प्लास्टर होगा तो तीन चार दिन की तीन दिन में मान ही लो तीन दिन तो लगेंगे ही लगेंगे इसमें हर हाल में हाँ तीन दिन तो लगेंगे ही मैम इसमें हाँ ये माल आप बताओ आज ले आएंगे आप बोलोगे तो आज ही कल से स्टार्ट कर देते हैं काम जी जी जी तो हाँ हो जाएगा ये काम आपका हाँ मैं कल सुबह दस साढ़े दस बजे तक आके शुरुवात कर दूँगा काम के बंदे मेरे साथ लड़के ले आऊंगा मैं वो सब काम हो जायेगा आपका कल ही सामान आज शाम को अपन करवा देते हैं ठीक है जी मैम जी